म्हजें आवडीचें राज्य म्हणल्यार म्हजें गोंय राज्य ह्या राज्यांत भोंवपाक म्हाका खूब आवडटा कित्याक सगळ्यो गजाली एक ल्हानशां कुडक्यार आस्पाविल्यो आसात समुद्र तट देवळां इगर्जो झरें धबधबे ह्यो सगळ्यो गजाली पळोवण्यो सारक्यो आसात पर्यटन थळां मदलें समुद्र तट तर सारकें आर्कशक केंद्र जावन गेला जर भोंवपाक गेलें जाल्यार म्हयनो सुद्दां पावचेंना इतलें समुद्र तट हांगा भरिल्ले आसात सो हें राज्य ह्या राज्यांत भोंवपाक म्हाका खूब आवडटा कित्याक हें समुद्र तटाचेरच जें आसा वातावरण मनभुलवणें करून सोडटा सो ह्यो गजाली म्हज्या राज्यांतलें म्हाका भरपूर आवडटा